हम वायर कटर ऑर्डर करने रहौ जे हमरा बहुत अच्छा लागल आओर बहुत अच्छा यूज करलहुंँ तऽ बहुत खुशी भेल यूज कए कऽ बहुत अच्छा प्रोडक्ट यऽ